हम देखैत छी जे ग्रामीण स्तरपर मे जखन कोनो पर्व त्यौहार रहैत छथि तऽ ओहि समयमे यात्री रहै छथि जेकि एक जगहसँ दोसर जगह यात्रा कऽ कऽ कतहुसँ चाहे ओ शिवरात्रि रहय या फेर ओ अथी शिवरात्रि रहै या फेर पूर्णिमा सावनके पूर्णिमा रहै ओहिमे गङ्गाके जल लऽ कऽ ओ चाहे माताके मन्दिर या महादेवके मन्दिरमे जलापूर्ति करै छथि शिवलिङ्गपर जल चढ़ाबै छथि ओहि समयमे यात्री एक जगहसँ दोसर जगह जे जाइ छथि ओ विश्राम करयके लेल सन्ध्याक समयमे विश्राम करैत छथि ओहिमे हुनका लेल सभ व्यवस्था जरूरी छै जेकि जे किओ देख अगल बगलमे छथि हुनका चाही जे ओ यात्रीकेँ सुरक्षित आ संरक्षित व्यवस्था कऽ कऽ देथुन